جی ہاں میں نے کبھی کبھار چھپ کر پرندوں کو دیکھا اور ان کو دیکھنے کی کوشش کی یہ تجربہ روایتی پرندہ بینی کے طریقوں سے کچھ مختلف اور دلچسپ تھا روایتی طریقوں میں ہم عام طور پر دوربین یا اسپائنگ اسکوپ کا استعمال کرتے ہیں یا اسپاٹنگ اسکوپ یا اور دوسرے آلات اور تھوڑے فاصلے سے پرندوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ ان کی حرکات متاثران متاثر نہ ہوں اس میں ہم پرسکون رہ کر آہستہ آہستہ چلتے ہیں تاکہ پرندے ہمیں دیکھ کر اڑ نہ جائیں لیکن جب میں نے چھپ کر پرندوں کو دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے خاص لباس پہنا جو ارد گرد کے ماحول میں مل جاتا تھا جیسے ہرے بھورے رنگ کے کپڑے میں کسی جھاڑی درخت یا مصنوعی چھپنے کی جگہ کے پیچھے بیٹھ گیا اس طرح سے میں پرندوں کے زیادہ قریب جا سکا اور ان کے قدرتی طور طریقے کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھنے کا موقع ملا اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ پرندے زیادہ قدرتی انداز میں برتاؤ کرتے ہیں قریب سے پرندوں کی آوازیں حرکتیں اور معاملات دیکھنے کا موقع ملتا ہے نایاب یا شرمیلے پرندے بھی زیادہ قریب آ جاتے ہیں نقصان یہ ہے کہ لمبے وقت تک ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا پڑتا ہے جسمانی طور پر زیادہ صبر اور تیاری چاہے موسم یا زمین کی حالت کے مطابق مشکلات ہو سکتی ہیں